आं में ओह् केह् आखदे नी कि पेन ऑर्डर कीते हे ते उत्थें पेन जेह्के ओह् बड़े शैल म्हाराज पार्कर दे पेन दित्ते उ'नें ओह्दे बाद उनें मिगी गिफ्ट बी दित्ते नमें नमें नेईं इं'या शैल में उ'नेंगी आक्खेआ कि एह् कनेह् गिफ्ट देआ दे पेन में खरीदेआ ते तुस बूट देआ दे कन्नै ते ओह् आखन लग्गी कि नेईं सरजी एह् तुंदी लॉटरी निकली दी ते ओह्दे बिच तुसेंगी जेह्का एह् कोई शैल इंया मतलब कि बड़ा गै मतलब मैहंगा बूट ऐ ओह् तुसेंगी एह्दे कन्नै फ्री थ्होना ते में आक्खेआ ठीक ऐ ते एह् खरी गल्ल ऐ दंऊ सौ रपेआ खर्चे दा तुसें ते छीं ज्हारें दा ओह् बूट जेह्का फ्री थ्होना ते मिगी ओह् बड़ा शैल लग्गेआ ते ओह् पेन इन्ना शैल सनाह्कड़ा लिखदा मड़ो में केह् सनांऽ इन्ना शैल मतलब कि इं'या ओह्दे कन्नै इं'या सेही होंदा कि में इंया मोती परोए ते शीटां मेरियां इं'या में आक्खेआ भरियां ते मेरे एह् जेह्ड़े टीचर नी अग्गें पिच्छें एह् दिखदे आखदे केह् लिखे दा मड़ो इन्ना शैल आखने दी गल्ल निं ते इं'या पेन मतलब इन्ना शैल चला दा चला दा जेह्का में दंऊ घैंटे ई लिखना ओह् में अद्धे घैंटे ई लिखियै पास्सेे गी मारनी शीट ते सारे बच्चे र्हान परेशान कि कुत्थां इन्ने इन्ना शैल पेन आंह्दा इन्ना शैल इंया तोलै तोलै लिखदा इन्ना शैल कदें रुकदा निं बिच ते एह्दा सिक्का निं कदें मुकदा पता निं किन्ना चलदा ते आक्खने दी गल्ल निं मिगी ते बड़ा शैल लग्गेआ म्हाराज ते केह् सनांऽ में ते सारेंगी आक्खना कि जिन्ने बी हैन ना दोस्त यार में सारें गी आक्खना कि एह् पेन लैओ इन्ना शैल पेन ते आक्खनै दी गल्ल निं इंया लिखदा की सारे टीचर इंया दिक्खदे मिगी आखदे कि अग्गें पिच्छें माए मीतू मड़ा तो इन्ना तौल कि'यां कीता ते में आक्खेआ कि मैडम जी एह् जेह्ड़ा मेरा पेन ऐ पेन लैते दा नी एह् बड़ा गै शैल ऐ महां एह् तुस बी लेओ एह् सारा तुसें दिक्खना मतलब तुसें केह् करना इं'या एह् इं'या जागतें गी चाहिदा होंदा इंया पेपर देने ई ते हून तुसें टैम होई दा जमाना उ'आं बाऽ मगर फिर बी तुस अपने जागते गी अग्गें पिच्छुआं कुदै कुसै दा बी कोई जन्मदिन दा ध्यार होऐ ते में आक्खा ना इ'यै पेन देना इन्ना शैल लिखदा बड़ा गै शैल लिखदा ते सारें खुश होई जाना तुसें ई सारें ई इन्नी बड्डी शाबाश करना इन्ना शैल कि बड़ा गै शैल तुसें दित्ता ते तां गै आक्खा ना इसदा एह्दा बड़ा गै मेरा मतलब की बड़ा गै मिगी शैल लग्गेआ ते में सारें ई अपने जिन्ने बी मेरे अग्गें पिच्छें रिश्तेदार न सारें गी में आक्खना महां तुस इ'यै पेन लैओ